छत्रपती शिवाजी महाराज आमचें तांचे जे आसा ते गोंया कडेन जायते संबंद आमचें आशिल्लें अशें म्हणटात की छत्रपतींनी आपल्या जिवितांत तीन फावटी गोमंत भुंयेचेर पांय दवरले आनी ही एक खूब गोंयकारां खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा आनी ते बेश्टीच भोंवडेक आयल्ले नाशिल्ले तर गोमन्तकी लोकांक पुर्तुगीजा पुर्तुगीज जे अत्याचार करताले जे पुर्तुगिजांच्या सत्तेखाला जें आशि आशिल्लें गोंयकार जे आशिल्ले तांचे कडल्यान सुटका करपाक तांची तांकां सोडोवपा खातीर ते आयिल्ले आनी तांणी स खेपे वेगवेगळ्या तरेंनी यत्न केल्लो असो आमकां इतिहास मेळटा अशें हांवेन म्हज्या ल्हानपणांतय आयकलां शाळेंतय शिकतना हांवे ही गजाल आयकलां वा हो इतिहास हांवेन आयकलां उपरांत हें जे आसा तें यूव युवराज संभाजी महाराजान हींच जी परंपरा आतां तीं तशींच सातत्यान चालू दवरलीं आनी अशें न्ही की हांगाच आमचें जें आमच्या गोंयाक जें आसात तें मूक आमच्या गोंयाक आसा मुक्ती मेळी हांगाच हें हिंदू स्वराजाचो जो बंदन जो आसा तो सोंपना करिवार सातारा ह्या दोगांच्या वंशजाचो लेखीत अठराशें अठरा मेरेन होय अठराशें अठरा मेरेन प्रत्यक्ष संबंद उरलो आनी उपरांत गोंयचो जो चडसो वाठार मराठा सरदार सावंतवाडीकार भोंसले आनी सोंदरेकार सोंदेकार जो आसा हांच्या साम्राज्याचो भाग जावन उरलो भारतांत ब्रिटि ब्रिटिश सत्ते उपरांत जी आसा ती पुर्तुगीजानीं जें आसात ब्रिटिश आय व आयलेंच तशेंच पुर्तुगीज जे आसात ते तेंवूय आयलें आनी ब्रिटिश जे आसात तें गोंयांत येवपाक पावलें ना कारण गोंयांन ऑलरेडी पुर्तुगीज जें आशिल्लें तें आशिल्लें हांचो फाटलोय एक इतिहास आसा की अशें म्हणटात की पुर्तुगीज तर इल्लेच आशिल्लें ब्रिटिश कितलें आशिल्लें तरी आसतना ब्रिटिश पुर्तुगीजांक हरोवपाक कशें शकले ना हो प्रश्न पडट येता हांचे फाटल्यानय एक गजाल आसा की हें जें पुर्तुगीज जें आशिल्लें तें एक नंबराचे डरपोक अशें म्हणटात भिवकुरें आशिल्लें तेंका खबर आसलें की ब्रिटिश आपल्याच्याकी ब्रिटिशाची जी सत्ता आसा ती आपल्याच्याकी व्हड आसा देखून तांणी जे मुंबय जे आसा तें काबीज कोरून घेतिल्लें तें पयल्या पयलींच ब्रिटिशांक दिलें एज अ देणें म्हुणून आनीक पुर्तुगा पुर्तुगीजांचें जें चली आसा तें ब्रिटिशा कडेन लग्न तांचें लग्न लायन दिलें आनी मुंबय जें आसा तें देणें म्हुणून दिलें देखून ब्रिटिश पुर्तुगीज्याच्या वाटेक येवुना आनी पुर्तुगीज जे आसा ते ब्रिटिशांच्या वाटेक वचूना हो एक मोठो इतिहास आसा छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल जेन्ना आमी सांगतात छत्रपतीचें म मराठी साम्राज्य आनी स्वराज्यान त्या वेळार पुर्तुगेजानीं आदिलशाही जी आशिल्ली हांची अत्याच्यारी सत्ता जी आसा ती मर्यादीत दोवरून कितें म्हणटात तेका आमच्या लोकांची राखण करपाचो खूब यत्न केलो वा हें खूब म्हत्वाचें जें काम आसा तें तांणी केल्लें आसा आनी छत्रपती राजवटीन पुर्तुगेजांनी मुगल हांच्याय निरंकूस सत्तेचेर आळाबंदा हाडपाक हाडपा वांगडाच संस्कृताय आनी देव देवतांची राखण करपाची लेगीत काम केल्लें आसा हो जो इतिहास आसा छत्रपती विशीचोच जो गोंय गोंयकारा विशीं गोंयकारांच्या मनांत गोमंतकी लोकांच्या मनांत जो छत्रपती विशींचो जो मोग आसा तो आयज लेगीत जिवो आसा आनी आयज लेगीत आमी पिश्या भशेन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जय जयकार करतात वा तां तांचेर मोग करतात ताचो फाटलोय इतिहास तितलोच मनोरंजक आनी आकर्शक आसा इतिहासा विशीं उलोवपाक गेलें जाल्यार सोळाशें एकसश्टान महराजानी डिचोली आनी साखळीं हें दोन आदिलशाही जे प्रांत आसात तें जिकलें आनी हांगा दोन प्रांतात आस्पाव आशिल्लें म्हणल्यार आमचें आशिल्लें तें पेडणे मानेरी आनी सतेरी सत्तरी हें जें तीन राजवाडे आसात तें तांणी महाराज्यानी कितें म्हणटात ताका थंय स्थापन केलें उपरांत महाराजांनी फोंड्या जें आसा तेंवूय जिकलें आमचो फोंडे वाठार जो आसा तोवूय तांणी जिकलो किल्लो महाराजांच्या म्हळ्यार तांणी जिखलनासलो तो म्हळ्यार कैद केल्लो वा वेडो घातलो म्हणटात पय तशें केल्लो तो जिकपाचोच आशिल्लो जिकून येवपाचो आशिल्लो पूण पुर्तुगीजांनी दुर्भाटा सावन जे न्हंयेत न्हयांतल्यान गुपीतपणान दारू दारूगोळा गांवचे जें आसात तें कोरून जें आसा तें किल्लो आडोवन दवरपाचो यत्न केलो देखून किल्ल्याचेर हल्लो करप शक्य जालो ना वा हल्लो करप पावलें ना आनी आनीक आतां आमचें जें सप्तकोटेश्वर जें देवूळ आसा तेवूंय शिवाजी महाराजानीच बांदिल्लें आसा जे आज आमी नारव्यां सप्तकोटेश्वर नार नारव्यां सप्तकोटेश्वर अशें म्हणटात पूण तें सप्तकोटेश्वर देवूळ बांदलें कोणी तर तें बांदलें शिवाजी महाराजांनी जेन्ना ते देवळांत भितर सरताच आमकां मुखारच एक फातरपटो दिश्टी पडटा तें फातरपट्यार तो फातरपटो शिवाजी महाराज्यांचो आसा आनी ताचेर पुरायपणान बरयल्लें आसा की तें हें जें देवूळ आसा तें कोणी बांदलें आसा हें त्या भाशेंतल्यान तें बरयल्लें आमकां दिश्टी पडटा मराठी वाचपाक ती मिक्स अशीं दिश्टी पडटा पूण वाचपाक येता आनी तेजेर क्लियरली बरयिल्लें आसा पूण तेंवूय मोडपाचो जो आसा तो यत्न केल्लोच आसा मुसलमानांनी तें देवूळ नश्ट केल्लें ताच्या उपरांत पूण मागीर पंदराव्या शेकड्यांत आं कोकण प्रदेशांत विजय नगराच्या हिंदू राजा खाला राजा खाला तें येतकच विजयनगराचो जो सेनापती आसा ताचें नांव आसा माधव मंत्री आनी ह्या देवळाची जिणोर्धार केली म्हळ्यार तें परत रिनोवेट जाता म्हणटात तें आमी तशें तांणी तें केलें आनीक आतां तें तें खुबूच सुंदर आसा कारण हालीं तें गोंय सरकारान ह्या देवळाचें जें आसा तें नविनी करण जें आसा तें केल्लें आसा कोरून ताचीं उक्तावणूय केल्ली आसा आनीक कितें म्हणटात ताका हातूंत भितर खंयच मोडर्नायजेशन त्या देवळांत आमकां खंयच दिश्टी पडनात जर ज्या पद्दतीन पयलें काळाक जी आशिल्ली कावी कला जी आसात ती आमकां त्या देवळाचेर आशिल्ली आमकां पोवपाक मेळटा